जी हाँ मैं इंडियन आयडल जैसे म्यूजिक रियलिटी शो देखता हूँ मेरा पसंदीदा प्रतिभागी एक यहाँ का मुख्य देशी कलाकार है जिसका नाम है यो यो हनी सिंह वह अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए अपने साथियों से योगदान लेता है और इंडियन आयडल जैसे म्यूजिक रियलिटी शो में वह बहुत ही पॉपुलर है हनी सिंह एक पसंदीदा प्रतिभागी हैं जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गायक कलाकार हैं उन्होंने अपने गायन को बेहतर बनाने में बनाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों

छोटे छोटे लोगों से मिल करके उनकी कमियों के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी गायन में जो भी कमियाँ लोगों ने बताई उनको दूर किया और अपने गायन को उसी तरीके से बेहतर बनाया जिस तरीके से उन्होंने लोगों से पूछा कि लोगों को उनमें क्या पसंद है क्या नहीं तो जो पसंद लोगों ने बताई उसी की पसंद का हिस्सा वो बन गए तो इसी तरीके से उन्होंने अपने गायन को बेहतर बनाने में योगदान दिया